जोङो जोङो माने दा गामियारि जानानै माब्लाबा अफिस गिदिराव बा कर्ट कासारियाव थांनोबा जोंहा रोङा जाहैयो सोरखौ बुंनांगौ सोरखौ मानांगौ माबायदि रोखोमै जों मावहैनांगौ माबा मोनसे केस लानानै थाङोब्लाबो माबा मोनसे खामानि लाना थाङोब्लाबो जों मिथिया सोर अफिसारखौ हमनांगौ सोरखौ मा खामनांगौ दा बेखिनियाव जे जोङो जेनेबा कर्टआव थांबा कर्ट मेजिसट्रेटनाव रायज्लायनोबो मोना ओरैनो सा साज्रां बे मा होनो मुहुरिफोरजों रायज्लायो मुहुरिफोरजों रायज्लायनानै मा बिथोन होयो बेखौ लानानै जोङो खामानिखौ मावो ओमफ्राय बेवहाय कय एकजन मानसिया कन्ट्र'लआ अफिसारफोरा फैनानै बे स्टेटखौ नुबा बे माबाखौ नुबा खामानिखौ नुबा फैनानै रायज्लायनानै ओरैबायदि ओरैबायदि ओरैबायदि ओरैबायदि मावनांगौ ओरैबायदि खामानिखौ माव होननानै सिगां फोरोंफैयो होनब्लासो जोङो मावनो हायो नाथाय जोंहा ओरैबायदि असुबिदा गामिनिफ्राय थांनानै मा सोरखौ हमनांगौ सोरखौ हमनाङा सोरनाव मा खालामनांगौ जेबो जोंहा मिथिरोङा आरो बुद्धि गैया सुद्धि गैया ओरैनो सोंलाबायनानै दस्राफोरनाव सोंलाबायनानै खामानि मावबोनोसै दा बेनि असुबिदाया जों गामियाल' नङा बयनिबो गामियारि जेरावबो बिदिनो जानानै दङ आरो